हैल्लो आवा दी मेरी तुसें अच्छा यरो जह्यजे दियां टिकटां चाहिदियां चार पंज साढ़े पूरे घरे आह्ले जा दे हू'न गै सलाह् बनी यरो हू'न थ्होई जागी असें टिकटां गोआ गोआ जाना

ते हू'न असें मतलब दो त्रै दिनें विच थ्होई जाग टिकट असैं जल्दी जाना अच्छा साढ़े किन्ना खर्चा औग उ'दे बिच खर्चा किन्ना होग साढ़ा पूरा रुट्टी शूट्टी बगैरा हां बड़े पैसे न यरो असैं देने किन्ने तुसें जाना कोई इक हफ्ते आस्तै जाना असैं मतलब कोई तकलीफ नी ना होग असें जह्यजे बिच स्हेई पुज्जी जागे नि उत्थै अच्छा यरो पूरी घरे आह्ले जा दे उं'दी सलाह् बनी जाना गोआ ते गोआ अग्गै पिच्छैं सारै घुम्मी लैगे हां ते जाना इक हफ्ते आस्तै कैलू आवां हू'न अऊं सनाओ मिकी तुस फ्ही डाकूमैंट अच्छा जिन जिनै बंदै जिनै बंदें जिनै बंदें जाना ओह् सारे बंदे आह्नने अच्छ अच्छा मतलब सारे डाकूमैंट हैनी जिन्ने जेह्ड़े लगदे मतलब किन्ने टाइम लग्गो टिकट कट्टने आस्तै तुसैं अच्छा चलो ठीक ऐ फ्ही तां आगी मैं कल ठीक ऐ ठीक ऐ चंगा चंगा